शार्क टाइम जेह्ड़ा ऐ इक टीवी च औने आह्ला शो ऐ ते टीवी बिच औने आह्ला शो ऐ जेह्ड़ा एहदे इत्थै कोई आम जज्ज निं होंदे हैन ओह् इत्थै जेह्ड़े जज्ज होंदे न ओह् इक अमीर ते पैसे कमाने आह्ले बड्डे आदमी होंदे न ते एह् जेह्का शो ऐ एह् जैदातर उं'दे वास्तै ऐ जेह्ड़े आम जनता आम लोग न जेह्ड़े थोड़े पैसे लाइये अपना बिजनेस पूरा करी सकदे न तां गै एह् जेह्ड़ा शार्क टाइम जेह्का शो ऐ एह् जैदातर उं'दे वास्तै ऐ जेह्ड़ा कि इत्थै थोह्ड़े पैसे लाइयै अपना बिजनेस जेह्का ओह् बड्डा जां अग्गें बधाई सकदे न जां उसी अग्गें लेइयै जाई सकदे न ते इसदे टीवी शो बिच ऐसा निं होंदा कि इत्थै हर कोई जेह्ड़ा मतलब कि अमीर होए उ'ऐ आई सकदा इत्थै एह् ऐ कि कोई जेह्दे बिच बी कोई टैलेंट होए अपना टैलेंट दस्सने वास्तै इस स्टेज उप्पर इस शो उप्पर आई सकदे न कि हर शो बिच अपना नां अग्गें बधाई सकदे न कि हर कोई अपना टैलेंट सारें अग्गें नेईं दस्सी सकदा क्योंकि इक ऐसा प्लेटफार्म ऐ जेह्दे बिच हर कोई हर इक मामूली बंदा बी अपना टैलेंट दस्सी सकदा ते अगर थोह्ड़े पैसे देइयै ओह् इस जिंदगी दे बिच जैदा तूं जैदा जैदा बिजेनस शुरू करी सकदा ते अपना बिजनेस अग्गें बधाई सकदा ऐ